سر درد کے علاج کے لیے بہت سارے گھریلو ٹوٹکے اور طریقے ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے میں استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں ان میں سے چند بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ ان کو آزما سکتے ہیں یا عام طور پر آسان اور مؤثر ہوتے ہیں دراصل پانی کی کمی اکثر سر درد کا باعث بنتی ہے لہذا کافی مقدار میں پانی پینا سر درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اسی طرح آرام کرنا اور تھوڑی دیر کے لیے سو جانا سر درد کو کم کرنے کا ایک بہت ہی کامیاب طریقہ رہا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے خاص طور پر اگر سر میں درد کسی ذہنی تناؤ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو اسی طرح ادرک کی چائے پینا یا ادرک کے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو چباتے رہنا سر سر میں درد کو کم کر سکتا ہے اسی طرح پودینے کا جو تیل ہوتا ہے اس تیل کو ماتھے اور کان کے ارد گر لگانے سے سر درد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے خاص طور پر اگر سر میں درد کسی ذہنی تناؤ یا تھکاوٹ کی وجہ سے ہو اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کافی یا پھر چائے پینے سے بعض اوقات سر درد میں آرام مل سکتا ہے تو آپ اس کو بھی آزما سکتے ہیں اسی طرح سر میں اگر درد ہو تو پرسکون ماحول میں رہنا چاہیے روشنی اور شور شرابے سے بچنا چاہیے اور کسی پرسکون اور تاریک ماحول میں کچھ دیر آرام کرنے سے بھی سر درد میں کمی آ سکتی ہے یہ بعض گھریلو طریقے ہیں اور یہ عام طور پر ہلکے درمیانی سر درد میں آرام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے سر میں بار بار درد ہو اور شدید درد ہو تو پھر آپ کو کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے وہ کوئی دوسری بیماری بھی ہو سکتی ہے